जिबा आगष्ट' जिगुजौ ब्रैजिस्नि नैजिद' जानुवारि जिगुजौ बाजि नैजि जुलाइ जिगुजौ गुजिनै जिबा सेप्टेम्बर नै रोजा जिगु नैजिथाम फेब्रुवारि नै रोजा नैजिब्रै